जेनाकि बाँकी चीज सीखैमे बहुत कम समय पाँच दिन छै दिन हफ्ता दिन लेकिन सबसे जादा कठिन लेडीज सबके ब्लाउज सिनाइ हमरा लेल रहल ब्लाउज सीखयमे करीबन करीबन डेढ़ महीना तक बहुत अथी होइ छलै नहि सी पाबै छल आओर ओ हमरा लेल बहुते चुनौतीपूर्ण ब्लाउज सिनाइ की कि ब्लाउज नाप से फिट केनाइ आओर फेर गला बैठेनाइ मतलब परेशानी भेल ओ हमरा लिए चुनौतीपूर्ण रहल ब्लाउज सिके आओर बाँकीमे थोड़ा कम समय लागल ब्लाउजके अकॉर्डिंग ब्लाउजमे जादा समय लागल ब्लाउज सिखेबै